हैलो तव्हां उबर कस्टमर केयर मां था ॻाल्हायो मां पंहिंजे मोबाइल जे ऐप मां हिकु इक उबर बुक कराई हुई मुंहिंजे ऑफिस में बिह करे त हुन उबर वारे मूंखे ऑफिस खां वठी घर ताईं पूरो छॾियो हुअईं मुंहिंजो हुन उबर में बैग रहिजी वियो आहे हुन बैग में मुंहिंजा चङा डॉक्यूमैंट्स आहिनि पंहिंजे ऑफिस जा काॻर आहिनि मुंजो आधार काड आहे चङा मुंहिंजा काॻर आहिनि मुंहिंजे ॿारनि जा कागर आइन हुन में उहे मूंखे सभु कम जा आहिनि ऐं मुंहिंजो मोबाइल बि उन में ई रहिजी वियो आहे पर हुन कस्ट हुन उबर वारे खे फोन थी कयांसि त उहो नथो खणे पियो उन गाॾीअ जो नंबर आहे के टी वन टू थ्री फोर सिक्स सैवन ऐं हुन भाईअ जो नालो सोहन आहे पर उहो मुंहिंजो फोन नथो खणे पियो मां ॾाढी कोशिश थी कयां उन खे हरर लॻाइण जी पर उहो मूंखे कोई रिप्लाई नथो ॾिए पियो त महिरबानी कयो त तव्हां मूंखे हुन जो कुझु पतो कयो हुन गाॾीअ जो कुझु पतो कयो ऐं मूंखे पकु आहे की मुंहिंजो बैग उन ई गाॾीअ में आहे तव्हांजी ॾाढी महिरबानी थींदी